हून जियां असेंगी इस कव्शन च पुच्छेआ गेदा ऐ कि केह्ड़ी जगह् न के अस भाई कैश बिदआउट कैश अस पेमैंट करी सकने न इन्ट्रनैंट ने कि'यां साढ़ी ट्रांजैक्शन गी ते मनी सिस्टम गी साढ़े चेंज कीते दा ते अज्ज दे जमान्ने चे तुस दिक्खो के अज्जकल कैशलैस ट्रांजैक्शन चली दी ऐ मैकसिमम लोक लोकें ने मतलब कैश कैरी करना छड्डी ओड़े दा ते ओह्दी जगह् अज्ज कल मतलब लोकें ने अपना क्रैडिट कार्ड डैबिट कार्ड अपना डैबिट कार्ड जो ऐ लिंक कीते दा गूगल पे दे कन्नै फोन पे दे कन्नै पे टीऐम दे कन्नै ते मतलब कै कार्डलैस ट्रांजैक्शन करदे न मतलब कोई उ'नें कोई दस रपेऽ दी बी चीज लैनी होग ते ओह् सिद्धी आनलाइन पेमैंट करदे न ते ओह् समान खरीदी लैंदे न ते कुसै गी पैसे बी भेजने होङन ते उद्धरा दा गै ओह् पैसे बी भेजी ओड़दे न ते मतलब अज्ज कोई अज्ज दी डेट च तुस दिक्खो मतलब बौह्त ईज़ी होए दा ऐ कि मतलब इक ट्रां मतलब कैशलैस ट्रांजैक्शन गी इन्ना ईज़ी कीते दा ऐ एह्दी बजह् कन्नै साढ़े जेह्का गौरमैंट पब्लिक सैक्टर गौरमैंट सैक्टर एह् बी बधे दा ऐ साढ़ा बैंकिंग सैक्टर च बी बौह्त जादा सुधार होए दा ऐ एह्दा बजह् कन्नै साढ़े इंडिया दी बजह् कन्नै बौह्त जादा ग्रोथ बी होई दी ऐ ते एह् ऐ बी बड़ा असान तरीका ऐ मतलब यूज करने दा इसी ते जेह्का क्रैडिट कार्ड डैबिट कार्ड बी आए दा तुसें जियां पैसे कढाने पौङन ऐमरजैंसी पैड़े पैसे कढाने पौङन जगह् जगह् उप्पर अज्ज कल ए टी ऐम बी लग्गे दे न ते ओह्दी जिसदी बजह् कन्नै तुस कुदै बी पैसे बी कढाई सकदे ओ अगर तुसें कैश दी जरूरत पौंदी ऐ क्रैडिट कार्ड आए दा जां फ्ही तुसें कोई ऐमरजैंसी कोई चीज खरीदनी होऐ थुआढ़े कोल पैसे निं हैन क्रैडिट कार्ड दी दी हैल्प दे कन्नै तुस ओह् चीज बी लेई सकदे ओ कि जे जो तुस ऐफोर्ड निं करी सकदे ओ जेह्ड़ी तुसेंगी जरूरत ऐ जेह्ड़ी तुस ऐफोर्ड नेईं करी सकदे कोई किश्त तुस मकाई सकदे ओ बाद च बल्लें बल्लें करियै ओह्दे बाद बौह्त सारे बैंकें अपनी ऐप बी कड्ढी दी जेह्दी जेह्दे थ्रू तुस नैफ्ट जियां नैफ्ट कन्नै बी अस पेमैंट करदे न आई ऐम पी ऐस बी ऐ इक ओह्दे कन्नै बी अस पेमैंट करदे न ओह्दे कन्नै बी अस जेह्की पेमैंट करी सकदे न जियां जे ऐंड के बैंक ने अपनी ऐप खोली दी जे जे के ऐम डी ऐप दा नांऽ ऐ जियां में इक अग़्जैंपल देना चाह्न्नां ओह्दी बी ते जियां मतलब में बी यूस करना ओह् ऐप ते ओह्दे ओह्दे कन्नै बी बौह्त ई ईज़ी मैथड ऐ ओह् बी इक इक बंदे गी दूए बंदे पैसे ट्रांसफर करने दा इक अकाउंट च इक अकाउंट बिच्चा दूए अकाउंट च पैसे ट्रांसफर करने दा जियां नैफ्ट दे करना नैफ्ट करो आई ऐम पी ऐस करना आई ऐम पी ऐस करो मतलब बौह्त ईज़ी होए दा अज्ज कल इक दूए गी पैसे भेजना ते जेह्दी बजह् कन्नै एह् का कै कैशलैस ट्रांजैक्शन जो ऐ बौह्त जादा बधी गेदा अज्ज कल तुस दिक्खो निक्की निक्की दकानें उप्पर स्कैनर लग्गे दे न हर इक दकानै उप्पर स्कैनर लग्गे दे न मतलब रेह्ड़ी आह्लें बी अज्ज कल स्कैनर लाए दे न ओह् बी अज्ज कल एह्दे उप्पर इयां मतलब डिपैंड होए दे न कि हां भाई ओह् बी अज्ज कल कैश रक्खना पसंद निं करदे हैन कि लोकें गी अज्ज कल डर रौंह्दा कि हां भाई चोरी दा बी डर डर मुक्की गेदा एह्दी बजह् कन्नै लोकें अज्ज कल रक्खना छड्डी ओड़े दा लोग घूमने गी बी जंदे न लोकें जादा कैश पैह्लें दस दस पंदरां पंदरां ज्हार रपेआ लोक जेबै च पाने गी डरदे हे कि हां भाई असें कैश पाया कुदै गवाची जान अज्ज ते एह्दी बजह् कन्नै जेह्का लोकें कैश रक्खना जेह्बै च छड्डी ओड़े दा मतलब बौह्त असान होए दा अज्ज कल ते होर बौह्त सारी होर बी बड़ी एह्दी फैसिलिटी उत्थें होई दियां कि तुस एह्दे कन्नै अज्ज अस आनलाइन शापिंग बी करी सकदे न घर बैठे दे तुस किश बी मंगाई सकदे ओ तुसें किश कपड़े खरीदने ते मतलब किचन दा समान लैना कोई बाथरूम दा समान लैना कोई मतलब किश बी तुसें लैना होग आनलाइन तुस तुस अज्ज दे अज्ज दी डेट च तुस किश बी खरीदी सकदे ओ अज्ज कल ऐसे ऐसे इन्ट्रनैट ने असेंगी मतलब कैशलैस ट्रांजैक्शन दी बजह् कन्नै आनलाइन मोड दी बजह् कन्नै अस मतलब घर बैठे दे किश बी मंगाई सकदे न क्रैडिट कार्ड इक मतलब इन्ना बौह्त इयां असान तरीका ऐ क्रैडिट कार्ड दा बी यूस करना कि अस किश बी मतलब अगर तुसें कोई मन्नी लैओ कोई गड्डी गै लैनी ऐ क्रैडिट कार्ड दे उप्पर तुस ओह् असानी दे कन्नै लेई सकदे ओ किश्त अपनी म्हीने दी म्हीने कटाई सकदे ओ में ते उ'ऐ आक्खना चाह्न्नां ऐ में कि आल इन आल मतलब इक मतलब पूरा एह्दा सार दिक्खेआ जा ते इ'यै जे अस आक्खी सकने न कि इ'नें बड़ा मदद कीती दी ऐ बैंकिंग सैक्टर साढ़ा बौह्त जादा बधे दा एह्दी बजह् दे कन्नै साढ़ा पब्लिक सैक्टर बी बधे दा लोकें बिच्च बी मतलब बौह्त सारी अवेयरनेस आई गेदी कि हां भाई कैश रक्खना घट्ट कीते दा लोकें बी ते एह्दी बजह् कन्नै बौह्त सारे लोक साढ़ी कन्ट्री बी डैबलपड होई गेदी मतलब लोकें जिसले दा एह् यूस करना स्टार्ट कीते दा साढ़ा मतलब गौरमैंट ने बी बौह्त सारी तरक्की कीती दी एह्दी बजह् कन्नै ते एह् सारी चेंजिस जेह्कियां आई दियां न होर बी बड़ी सारी चेंजिस न ते में बिस्तार च ओह् आक्खना चाह्न्नां इ'यै कि बौह्त सारा चेंज आए दा साढ़े एह्दे बैंकिग सैक्टर च